हमे जखनी बच्चा रहियै तखनी हमे जे छै ने एकटा भाषण देलियै रहै अथी अथी पर अथी अथी जलवायुपर भाषण देलियै रहै ओ जे छै ने सब सब जे छै सब अथी सरजी तरजी कऽ सब मास्टर सबके बहुत अच्छा लागलै तऽ ओकरा हमे जे छै ने हमरा ओकरा हमे फर्स्ट भेलियै रहै पूरे पूरे इसकुलमे हमहीं अथी स्पीच देलियै रहै भाषण ओकरा हमे सब सऽ प्रथम एलियै रहऽ हमे तऽ हमरा जे छै एकटा कप मिललै रहै एकटा मैडल मिललै रहै ओ जे छै ने ओ अभी तक हमर घरमे रखल छै ओ जे छै ने ओ अथी हमरा पांचवींयेमे हमऽ पढै रहियै तखनीये हमरा मिलल रहै अभी तक हमे रखल छियै आओर अभी तक जे छै हमे आओर हमरा एकबार और मिललै रहऽ मैडल एकबार हमे अथी करलियै रहै गाबल रहियै गाना तऽ ओ गाना गाबलियै ने तऽ ओकरो हमरा मैडल मिललै रै एकटा आओर हमे खेलकूद करै छियै तऽ क्रिकेट खेललियै ने एकबार तऽ ओकरा हमे अथी तीन चारिटा चारिटा विकेट लेलियै रहै तऽ ओकरामे हमरा मिलल रहै अथी अथी मैन ऑफ द मैच मिललै रहै तऽ ओकरा मैन ऑफ द मैच के हमरा मैडल मिललै रहै आओर जे छै आओर हमरा मैडल मिलल रहै वहांपर अथी